आं जेवण म्हणल्यार तुका कितें नॉन वॅज खावपा जाय काय वॅज वॅजान नॉन वॅज जाल्यार ओके ओके नॉन वॅज जाल्या मरे अभिक्षा एक आसा रे हॉटॅल तिस्कार रे तिस्क जाणा मरे तिस् फोंडा थंय हय थंय एक आसा अभिक्षा हॉटॅल हय थंय मरे आसता रे रेट बी बरी रिजनेबल आसा तशी थाली म थाली चलतली तुका तशें बी तें सुद्दां बरें मेळटा थंय इवन चिकनाचे आयटम सुद्दां बरे आसता हय चिकन क्रिस्पी बी हय हय हय फीस थाली मेळटा ती बी रिजनेबल आसा रे तशी रेट तेंच्यो आनी मागीर तेज्या सायडीकूच मरे हें गोवन मॅजॅस्टीक म्हणून आसा सो थंयी थंय सुद्दां हय हय लागींच आसा रे दोनी हय सो खो पळय तूं म्हणजे थंयी थंय सुद्दां बरें आसा लोक बी खूब वयता रे थंय अशें बरें आसा तेंचें आतां फेमस जालां तें थंय हय हय गोवन मॅजॅस्टीक तशे तितले एक्सपँसीव बी ना रे तेंचे रेट डॉ दोनीय तशे बऱ्यो आसा हय हय हय सगळें सगळें सगळें फ्रायड रायस तुका कितें बिरयानी हायद्राबादी बिरयानी सगळें कितें मेळटा थंय हय इवन चिकन क्रिस्पी सगळें हां हय हय गोवन मॅजॅस्टिकान सगळें अवेलेबल आसा सगळें तशें सगळें मेळटा हय हय तिस्कार या हय तिस्कार पोण पोंडा तिस्कार मेळट्लें तुका आसा रे रस्त्याचे सायडीकूच आसा तूं कोणाकूय तुका दिसतलें थंयचानूच हय हय आसा तुका दिसतलेंच रे विचारपाची सुद्दां गरज पडची ना हय हय रस्त्याचे सायडीकूच तूं सर्कला कडेन थंय पावलो न्हय तिस्क सो थंयचान मास्सो फुडें गेलो की पोंडा वयता पळय त्या रोडाकूच सायडीक आसा बरें बरें टायमींग बी रे तेंचो आय थींक बारा जावन तेंचें हय लंच टायमींग एय हय हय स्टाट जाता तेंचें बारा ता ते तीन दिसता हेजें अभिक्षाचें हय हय हय सांचें बी तशें ओपन आसता तेंचें डिलिवरी रे हय झॉमॅटो त्रू करता ते हय हय ओके बरें बरें